शौक मने कि खाना बनायब खानाके शौक रहय कि जे आज ई खाना बनयबहु सभकेँ देबहु दिलसँ शौक रहै जे खाना बनैयै तऽ विचारि कऽ गेलियै खाना बनाए खातिर शौक रहै ओ चीज खाना बनैयै अच्छा लागतै बहुत दिन हो गेलै खाना खयला ओ चीजके ओ चीज तऽ मोनमे शौक बहुत आ गेलै जे ई चीज बनैयै तऽ बनै बनबै लेल गेलियै खाना तऽ खाना मने बनबै लए गेलियै खाना तऽ खाना खराब हो गेलै तऽ खराब हो गेलै तब ओकरा की करल जाय खानाके कइसे ओ खानाके अच्छा बनतै जे सभ गोटाके अच्छा लागतै आ हम भी बात नहि सुनबै हमे बात नहि सुनबै आओर खाना खराब हो गेलै तऽ खराब हो जाइ हइ तऽ आदमीके डर हो जाइ हइ कि जे आज खाना बनैलके हन कैसन बनेने हेतै नहि बनेने हेतै गर्जियन घरमे खायवलाके इन्तजार करै रहै हइ ने खाना आइ कोन चीज बनेलकै नहि बनैलकै तऽ सभके पसन्दके नहि अपने पसन्दके खाना मोनमे अयलै तऽ बनबै लेल गेलियै तऽ बनबै लए गेलियै तऽ खाना अपना पसन्दके तऽ बनबै लए तऽ गेलियै लेकिन बनबिते बनबिते मने कोनो काम ही करय लगलियै खाना चढ़ा कऽ खाना खराब हो जाइ हइ अगर खराब हो गेलै तऽ ओहि खानाके अगर चावल चावल बनैलियै मने दालि भात आओर पापड़ तिलौरी बनैयै मोनमे आ गेलै पकौड़ी बनैयै आओर बनैयै तऽ बनबय लेल गेलियै तकर बाद खराब हो जाइ हइ चावले गीला हो गेलै तऽ ओहिमे की कइसे करबै जे ओ चावल हम अगिला आदमीसँ बात नहि सुनियै आओर सभ गोटाके अच्छा लागय आओर हमरो अच्छा लागय तऽ ओ खानामे चीनी लए लेलियै अधा किलो आओर दूध डालि देलियै एक किलो आओर गीला हो गेलै चावल तऽ डालि देलियै तऽ ओहिमे बना देलियै मने खीर तस्मै हो गेलै ओ डललाके बाद तऽ तऽ सभ गोटाके मने खानाके इन्तजार हइ जे कथि आइ बनेलकै हन अपना मोनसँ पुछहो लेल नहि अयलै हन आ अपना मोनसँ बना देलकै हन की बनेलकै नहि बनेलकै तऽ सभदिन सभके ख्वाइश रहै छै एक दिन तऽ हमरो ख्वाइश हइ ने बनाए कऽ खायके ई चीज शौक हइ बना कऽ खइयै तऽ ओहीसँ हमरा मोन रहय कि जे बनैए दालि भात पापड़ तिलौरी आओर पकौड़ी तकौड़ी छानियै तऽ खराब हो जाइ हइके चावल खराब हो गेलै तऽ ओहिमे डालि देलियै दूध चीनी खीर बनि गेलै तऽ ओ खीर हुनकरा सभ गोटाके पसन्द मनपसन्दके मने भोजन हो गेलै जे आइ खीर बना देलकै हन अच्छा भोजन बनि गेलै अच्छा लगलै खायमे तऽ खयलखिन खयलखिन सभ गोटा खयलखिन अच्छा लगलै खायमे आओर हमहूँ खेलियै सभ गोटा मिलि कऽ खेलियै खाना जियान नहि भेलै आओर